की बात छिके की बात छिके कते हँ

हँ बोलो हँ कहाँ पर अच्छा मास्टर साहेबके बगलमे हँ ओकर दश लाख रुपैआ बोलै छथिन हँ हँ हँ कते लेबहो ठीक कटकटकमे लेबहो बोलबहो तब ने कम करतै बेसी करतै पॉँच लाखमे तऽ नहि होतै पंद्रह लाख रुपैआ पन्द्रह लाख तैकमे होइ जायत चौबीस पचीस बोलै छथिन अरे हुनकरो हँ मार्केटे छोटा मोटा भए गेलै ओहिजा बीस लाख रूपा छै पंद्रह लाख रूपामे अपनेके होइ जयतै कहाँ पर अच्छा ठीक छै तऽ हम बोलब बतिआके ठीक छै हमरा अब आइए एक घण्टामे देखके बताए देब बोलू हँ हँ ठीके छै दश लाख कहै छै तऽ कते तकमे अपने लेबै हँ बहुत बात होइ छै रोडमे ठीके छै आइ हमे बात कैरि लेबै लै लिहऽ देलाइ देबै

नहि बेसी कहतै पंद्रह लाख तकमे होइ जायत हूँ दश लाख बड़ा होतै तऽ ओने बैंक छै ने भीतर

ठीक छै बढ़िए छै ओहो